ڈھابی چاول اجزا دھابی چاول اتّر پردیش اور شمالی ہندوستان کے دیگر علاقوں میں مقبول ہے اس پکوان میں زیادہ مقدار میں مصالحے استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ دھنیا زیرا اور ہلدی تیاری چاولوں کو مصالحے اور سبزیوں کے ساتھ پکایا جاتا ہے جو اسے ذائقےدار بناتا ہے بہار کا لٹی چوکا اجزا لٹی چکن بہار کی مقامی خوراک ہے جس میں زیادہ مقدار میں گھی اور مصالحے استعمال کیے جاتے ہیں تیاری چکن کو مختلف مصالحے گھی اور ٹماٹر کے ساتھ پکایا جاتا ہے جو اسے بھرپور ذائقہ دیتا ہے کھیرے کی سبزی یہ سبزی خاص طور پر گجرات میں مقبول ہے اور اس میں ناریل کی زیادہ مقدار استعمال ہوتی ہے تیاری سبزی میں ناریل کا پیسٹ دہی اور مختلف مصالحے شامل کیے جاتے ہیں جو اسے میٹھا اور مصالحہ دار بناتے ہیں پالک پنیر اجزا شمالی ہندوستان میں مقبول پالک پنیر میں زیادہ مقدار میں مصالحے اور کبھی کبھی ناریل کا بھی استعمال ہوتا ہے تیاری پالک کے پتے اور پنیر کو مصالحے کے ساتھ پکایا جاتا ہے جس سے پکوان کو خوبصورت سبز رنگ اور بھرپور ذائقہ ملتا ہے گلاب جامن اجزا یہ میٹھا پکوان خاص طور پر تہواروں پر تیار کیا جاتا ہیں اور اس میں چینی کی مقدار شامل کی جاتی ہے تیاری گلاب جامن کو چینی کے شیرے میں پکایا جاتا ہیں جو اسے میٹھا اور مزیدار بناتا ہے یہ پکوان اپنے منفرد ذائقے اور اجزا کی استعمال کی وجہ سے مخصوص علاقوں کی ثقافت اور روایات کی عکاسی کرتے ہیں ان پکوانوں کی تیاری میں استعمال ہونے والے اجزا جیسے کہ ناریل مصالحے اور چینی پکوان کو خاص ذائقہ اور خوشبو دیتے ہیں